असांजे परिवार में अगरि कंहिंजो जज़्बाती खाइण जो जज़्बाती खाधे जी आदतनि खे काबू करणु आहे त असां उन्हनि खे इहो ज़रूरु समुझाईंदासीं कि ॿाहिरि जो खाधो असांजी सिहत जे लाइ ॾाढो वधीक नुक़सान पहुचाइण वारो थींदो आहे छोकि ॿाहिरि जो जेको खाधा हूंदा आहिनि उहे जेके तेल इस्तेमालु कंदा आहिनि उहो बार बार हिक ई तेल इस्तेमालु कंदा आहिनि जेको असांजे शरीर जे अंदर जी अ पाचन क्रिया जे लाइ ॾाढो वधीक नुक़सान वारो थींदो ख़े त असांखे या असां पंहिंजे परिवार में ॾिसूं कि हू जो ॿाहिरि जे खाइण जो शौक़ीन आहे त हुन खे थोरो रोके सघंदा आहियूं थोरो समुझाए सघंदा आहियूं घर में ई उन तरीक़े जो ई उन खे असां इहो करे सघंदा आहियूं कि असां घर में उन खे इहो शइ ठाहे ॾियूं ताकि उहो ॿाहिरि जे खाइण सां बचे उन जो मन न करे बिल्कुलु ॿाहिरि जे खाधे जो छोकि ॿाहिरि जो खाधो खाइण सां वजन बि वधंदो आहे और असांजो हाज़मो बि ॾाढो ख़राबु थींदो आहे इन खां पोइ असांजी ॾाढी मतिलबु सिहत ते बुरो असर पवंदो आहे जेको न थियणु खपे असांखे डाईटीशियन जे वटि मतिलबु जेको डाईट वारा थींदा आहिनि उन्हनि वटि वञण लाइ बि असां प्रोत्साहित करे सघंदा आहियूं और हूअ पंहिंजे हिकु रिकु लिखण जी आद खाधे जो लिखण जो रिकॉर्ड रखे कि मां हिक ॾींहं में छा खाधो आहे उहो ग़लति अगरि ग़लति खाधो आहे त उन खे उहो सुधारे सघंदो आहे पंहिंजी आदत खे त इन सां असां उन खे बचाए सघंदा आहियूं ॿाहिरि जे खाधे सां उन जी सिहत बि सही थी सघंदी आहे हिन सां